सिंधी खाधा वाह ड़े वाह लोलो जंहिं खे ॻुड़ पातो असां चवंदा आहियूं लोलो चवंदा आहियूं काथे ॻुड़ पातो चवंदा आहियूं काथे लोलो चवंदा आहियूं फुल्के में ॻुड़ विझी करे वाह ड़े वाह अहिड़ो माएणा पचाइंदियूं आहिनि त हुनजो सवादु ई नथो माण्हू विसिरी सघे कोकी हूंदी आहे दालि पातो फुल्को फुल्की दालि पकवान बिहु सिङिरियूं साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिह बसरु मटर पनीर हूंदो आहे भुॻा चावर आहिनि साई भाॼी लौकी तूरियूं फूल पताशनि जी भाॼी सुवाझिरे जा गुल सुवाझिरे जो रायतो कढ़ी चावर मेथी पटाटा और तव्हांजो